अह हेलौ हेलौ अह बै दाखालै सार दाखालैनि जिथु माबा मिउजिक भिडिअ बानायनो होन्नायखौ डेटखौ माब्ला लाखो ओह मा होनदों खोनायाखै अह अह अह अह अह अह अह औ अह अह अह अह अह अह अह अह औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ औ ओमफ्राय डेटखौथ' लाथ'वाखै औ औ औ औ औ औ औ औ औ अह अह अह अह अह अह अह अह होमबाथाय आङो फ्रि जाबाथाय सारखौ खनसे फन बानायबावगोन होम्बा ना आं ओह औ अह अह जागोन दे औ अह अह अह अह अह अह अह अह अह अह अह अह ओम अह अह अह अह ओम अह अह आंबो थांगोन दै सुथिङाव औ औ औ अह अह अह अह अह सार अह अह अह अह अह अह अह अह सार ओह अह अह अह अह अह अह अह अह जागोन दे जागोन जागोन जागोन दे जागोन दे